हेलो सर हम अहाँसँ पुछैला चाहै छी स्पोर्ट्स के बारेमे जानकारी लेनाइ छै

सर ओहिमे जे छै सर स्पोर्ट के लिए सर कुछ आरक्षण मतलब बिहारकेँ बिहारमे रहि जाइ छै आगाँ बढ़ैके किछु चान्स छै कि नहि बिहारमे

सर हमरा ने छै हमरा गाँवमे सर चारि पाँचटा एहन लड़का छै जे खेलमे रुचि रखै छै आ ओ बहुत बढ़िऑं स्पोर्ट्स सब खेलै छै हमरा गाममे तीन चारिगो लड़का छै एकटा कबड्डी बढ़िऑं खेलै छै एकटामे कोई एकटा छै जे ओ बैट बॉल बढ़िऑं खेलै छै तऽ ओहिके क्षेत्रमे जे छै